ईअं त चङा ई पसंदीदा साहित्य पात्र आहिनि जेके मूं नॉवलनि कहाणियुनि या टीवीअ ते ईंदड़ु नाटकनि में ॾिठा आहिनि पर कुझु पसंदीदा पात्रनि में मां शक्तिमान खे शुमार कंदुसि तंहिंखां सिवाइ हिकु ॿियो पात्र जै मूंखे चङो मुतासिरु कयो उहो आहे चाचा चौधरी जो पात्र हिननि ॿिन्हिनि पात्रनि जो बाल ह्रदय ते चङो असरु पए थो ॿई पात्र ॿारनि खे हिकु नैतिक जीवन जीअण जी सिखिया ॾिन था शक्तिमान में ॾेखारनि पात्र अहिड़ो त मददगार ऐं सुहिणो सभा जो पात्र आहे जेको सदाई ॿेअनि जी मदद करे थो कंहिं बि मुश्किलात में को बि माण्हू जेकॾहिं फासे थो त रुगो हिकु ई पाक जी मदद घुरे थो जेको आहे शक्तिमान ऐं शक्तिमान पंहिंजियुनि मिलियलु ॾाति या ताक़तुनि सां उन जे तकलीफ़ुनि जो इलाजु करे थो दुश्मननि खे उहो नाश करे इंसाननि में अमन ऐं शांती क़ाइमु करे थो चाचा चौधरीअ जो किरदारु अहिड़ो ताक़तवर त न आहे जेतिरो शक्तिमान वारो किरदारु आहे पर उहो पंहिंजे दर्ज़े में पिण शानदारु आहे चाचा चौधरी ऐं तंहिंसां गॾु साबुअ जो किरदार बि असांखे घणे ई सिखयाऊं ॾियनि था असांखे उन्हनि मां सिखण जो गो तमामु मवाद मिले थो न रुगो ॿारनि जे लाइ पर वॾनि जे लाइ बि उन में अहिड़ियूं त ॻाल्हियूं ॾिसणु अचनि थियूं जेके असांजे ह्रदय ते असर कनि थियूं इन्हनि ते किताब त लिखिया ई विया आहिनि पर टीवी सीरियल ऐं नाटक पिण ठहिया आहिनि मज़ेदार घटनाउनि जो ज़िक्र कजे त शक्तिमान में ॾेखारियल हिकु घटना बेहद मज़ेदार आहे जंहिंमें हिकु ॿार सदा ई कोशिश करे थो त उहो बि शक्तिमान वांगुर ताक़तवर थिए पर सदा ई रांधियुनि ऐं घिटियुनि में दोस्तन सां घुमंदे पंहिंजो वक़्तु जया करे थो तेॾी महिल शक्तिमान सां जॾहिं उन जी मुलाक़ात थिए थी त उन खे शक्तिमान ॿुधाए थो जेकॾहिं तोखे बि ताक़तवर शक्तिशाली बणजणो आहे त तोखे हिन वक़्तु पढ़णु पवंदो पढ़ण लिखण सां तुंहिंजो दिमाग़ तेज़ थींदो ऐं तू पिण मूं वांगुरु हिकु ॾींहुं पाण ई शक्तिमान बणिजंदे जॾहिं उहो ॿारु वॾो थे तो शक्तिमान जे ॾिनल इन सिखया खे पालना करे थो त ज़रूरु शक्तिशाली त नथो बणिजे जीअं त शक्तिमान आहे पर पढ़ी लिखी सुठो वैज्ञानिक साइंसधान बणिजे थो ऐं मुल्क जी शेवा करे थो त बाल चरित्र ते कीअं के चरित्र जो असर पवे थो तंहिंजो मिसाल उन घटना खां असांखे ॾिसणु अचे थो अहिड़ियूं क़िस्मनि जी घटनाऊं सेहड़ियल हिननि किरदारनि जो बाल दिमाग़ ते बि वॾो असरु पए थो ऐं उहे बि सुठो सम्झ धारनि था